जी सर जी सर मेरा नाम रामू कुमार है सर बोलिए मैं आपकी क्या सहयता कर सकता हूँ जी सर मिल जाएगा सर पहले तो आप यह बताईए कि आपको गोल्ड लोन क्यों चाहिए जी सर जी सर मिल जाएगा सर कंडीशन यह है कि पहले देखिये पहले आपको क्या क्या लगेगा हम वो बता दे रहे हैं हाँ सर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में आपको फर्स्ट तो आधार कार्ड फ़िर पैन कार्ड एक एक कॉपी और दो फोटो बैंक का पासबुक फोटोकॉपी और सर जाति निवास कहाँ रहते हैं बस सर इतनी ही डॉक्यूमेंट लगेगा देखिये सर आज तो सैटरडे है कल सन्डे हो जाएगा तो सर सन्डे को बैंक बंद रहता है कल तो हो नहीं पाएगा आपको मंडे को आना पड़ेगा तो आपकी माताजी आ सकती हैं बैंक में

हाँ उनका भी डॉक्यूमेंट चाहिए था आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो उनका भी चाहिए था हाँ उतना ज़रूरी भी नहीं है अब होस्पिटलाइज़ हैं तो चलिए कोई बात नहीं मिल जाएगा लोन आपको आप आ जाइए मंडे को और पूरा डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा सर महीने में न देखिए आपको किश्त भरना पड़ेगा उसका ठीक न हाँ हर महीने किश्त भरना पड़ेगा और अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर वो बाउंस हो जाएगा हाँ तो आपको हर महीने किश्त भरना पड़ेगा किश्त कितना लोन लेना है आपको नहीं सर उतना अमाउंट तो दस लाख तक हो सकता है कुछ हाँ दस लाख तक मिल जाएगा वही महीना महीना आपको मान लीजिए की बीस हज़ार तक कुछ आएगा पाँच साल तक का किश्त रहेगा

हाँ हाँ आप मंडे को आ जाइए और डॉक्यूमेंट आप पूरा ले लीजिएगा अपने साथ में फोटो ले लीजिएगा आधार कार्ड पैन कार्ड और निवास ले लीजिएगा नहीं अब हम तो अंदर में रहेंगे और आप पूछ लीजिएगा रामू कुमार कहाँ बैठते हैं तो बता देंगे हम दो नंबर खिड़की के पास बैठते हैं हाँ तो बता देंगे आपको वहीं आपको वहीं आकार हमसे मिल लीजिएगा हम पूरा बता देंगे क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है हाँ वहाँ आ कर आप हमसे आसानी से बात भी हो जाएग आपको और पूरा जानकारी भी आपको बढियाँ से मिल जाएगा सब चीज़ का हाँ जी सर आइए आप बिलकुल आइए आपको लोन मिल जाएगा उसका चिंता मत कीजिए सर नाम बता दीजिए अपना सर धीरज कुमार ठीक है धीरज जी आप आइए मंडे को आपको मिल जाएगा